جی آپ کے سوال کا تو شاید یہ مطلب ہے کہ میں کس طرح کی نعت حمد اور مناجات سننا اور پڑھنا پسند کرتا ہوں میرے خیال سے آپ کا یہی سوال ہے کیونکہ ہمارے یہاں گانے کا لفظ جو ہے وہ فلمی نغموں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ گانے ہمارے مذہب کے اعتبار سے حرام ہیں ان کو سننا ان کو گانا صحیح نہیں ہے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں آپ شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہبی نغمے کون سے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو نغمے ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی نغمے میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اس میں اللہ کے صفات اور اس کے سامنے دعا وغیرہ کے انداز میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کسی نغمے میں تو ہمارے یہاں اس کو حمد کہتے ہیں اور دعا ہے تو دعا اور مناجات کہتے ہیں اور اگر کسی نغمے میں اللہ کے رسول کی تعریف بیان کی گئی ہے اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے تو ایسے نغمے کو ہمارے یہاں نعت کہتے ہیں اس حساب سے ہمارے پاس مختلف نعتیں ہیں اور حمد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے میں آپ کو ان میں سے جو مجھے بہت بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ سناتا ہوں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے یہ حمد مجھے اس لیے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں میرے اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اس کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اوصاف گنائے گئے ہیں اسی طرح بات نعت کی کریں تو مجھے جو نعت سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ نہیں کوئی ناخدا ہے ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو یہ نعت مجھے اس لیے بہت ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں شاعر نے بے پناہ محبت اور خلوص کے ساتھ جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ دل کو چھو لیتے ہیں اس لیے مجھے یہ مذہبی نغمے اور گانے بہت ہی زیادہ پسند ہیں